हांवें भुरग्यां खातीर चित्रकलेच्यो दोन कार्यशाळा घेतिल्ल्यो तातूंत हांवें तांकां चित्रकलेच्यो मुळावी शिक्षण शिकयलें त्या मुळाव्या शिक्षणान तांकां चित्र काडटना मनगटाचो वापर कसो करप आनी बोटांचेर कितलो पेज दिवन चित्रां रंगोवप हें शिकयलें हें शिकयतना म्हाका खुब्ब मजा आयली भुरगींच खूब उमेदीन चित्रां काडटालीं आनी तांची ती उमेद पळोवन म्हाकाय म्हज्या भुरगेंपणाची याद आयली जेन्ना हांवूंय म्हजी चित्रकलेची सुरवात केल्ली ह्या कार्यशाळेंतल्यान म्हाका खूब किदें शिकपाक मेळ्ळें पयले सुवातेर हांवें हें पळयलें की दर एका भुरग्याची चित्रां काडपाची शैली वेगळी आसता म्हूण हांवें तांकां तांच्याच शैली प्रमाणे फुडें चित्रां काडपाक दिलीं आनी हांवें पळयलें की तांच्या माणकुल्या हातांनी कितलीं सुंदर फळां फुलां पानां चित्रांतल्यान भायर सरली कार्यशाळा चालू आसतनाच ह्या भुरग्यांनी एका चित्रकलेच्या सर्तींत तिकीत वांटो घेवन इनामां मेळयलीं ही तर म्हजे खातीर खूब गर्वाची गजाल आसली